बर्फ आह्ले माउंटेन उप्पर ते में गेई निं ओह्दे बारे च में दूरे दा ही दिक्खी दी बर्फ पेदी प्हाड़ें उप्पर ते ओह् बड़ी शैल लगदी ऐ ते जां फिरी कैलाश उप्पर उद्दर गेई ही सैर करन तै उत्थैं बर्फ टपकी ही ओह् दिक्खी ही थोह्ड़ी ते जंगलें च जंगलें जेह्ड़े प्हाड़ें दे जंगल न उनें च बड़े बारी फिरि दी ऐं ओह् बड़े अच्छे लगदे न जंगलें बड़े पक्षी चैह्कदे न जंगली जानबर वी उद्दर रैंह्दे न ओह् दिक्ख दे न उद्दर गेदी वी ऐं ते जंगली जानबर दिक्खे दे वी हैन थोह्ड़े थोह्ड़े नेईं वी दिक्खे दे पंक्षी बड़े न दिक्खे दे अलग अलग भांति दे पक्षी बक्खरे बक्खरे रंगे बिरंगे पक्षी दिक्खे दे न जंगलें च ते सनसैट ते पा माउंटेन वी नेईं दिक्ख दे उद्दर वी नेईं गेई में कदी जंगलें दे बारे च जाननी ऐं थोह्ड़ी बौह्त ओह् दस्सी दित्ता थोआनू